میرے پاس ایک پسندیدہ اردو کلاسک کتاب امراؤ جان ادا کی ونٹیج کاپی ہے جو کہ مرزا ہادی رسوا کا مشہور ناول ہے یہ کتاب ایک خصوصی ایڈیشن کی ہارڈ کاپی ہے اور میں نے اسے خاص طور پر اپنی لائبریری کے لیے خریدا تھا میں نے یہ کتاب ایک پرانی کتابوں کی دوکان سے خریدی جو کہ نایاب اور ونٹیج کتابوں کے لیے مشہور ہے اس دوکان میں مختلف قدیم کتابیں موجود تھیں اور جب میں نے امراؤ جان ادا کی یہ ونٹیج کاپی دیکھی تو مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ یہ ایک خاص ایڈیشن ہے کتاب کی جلد اور اندرونی صفحات کے کا معیار بہت عمدہ تھا اور اس کی قیمت بھی مناسب تھی اس لیے میں نے اسے فوراً خرید لیا امراؤ جان ادا کی کہانی ایک طوائف کی زندگی پر مبنی ہے اور اس کے کردار اور پلاٹ بہت ہی دلکش ہیں مرزا ہادی رسوا نے اس کہانی کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے پرانی کتابوں کی خوشبو اور ان کی صفحات کا احساس ہمیشہ سے مجھے پسند رہا ہے یہ ونٹیج کاپی اس تجربے کو اور زیادہ خوشگوار بناتی ہے یہ خصوصی ایڈیشن کتاب نہ صرف اس کے نایاب ہونے کی وجہ سے قیمتی ہے بلکہ اس میں کچھ اضافی مواد بھی شامل ہے جو عام ایڈیشن میں نہیں ملتا امراؤ جان ادا ایک اردو ادب کا شہکار ہے اور اس کی کہانی نے ہمیشہ سے مجھے متأثر کیا ہے یہ کتاب میری ذاتی لائبریری کا ایک قیمتی حصہ ہے اور میں اسے وقتاً فوقتاً پڑھتا رہتا ہوں کلاسیک کتابوں اور ان کے ونٹیج ایڈیشنز کا شوق مجھے ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ کتاب اس شوق کا ایک خوبصورت اظہار ہے اگر آپ بھی ونٹیج کتابوں کے شوقین ہیں تو پرانی کتابوں کی دوکانوں کا ویزٹ کریں وہاں آپ کو نایاب اور قیمتی کتابیں مل سکتی ہیں جو آپ کی لائبریری کی شان بڑھا سکتی ہیں